कम्यूनिकेशन सोंपें जालां फोन करपाक मेळटा खबर घेवपाक मेळटा मागीर मॅप पळोवपाक मेळटा डायरेक्शन आमकां खंय चुकलें जाल्यार लोकांक विचारपाची गरज ना आतां तर जेवण सुद्दां ऑर्डर करूंक मेळटा भूक लागल्यार अशें खूब कितें कितें आनी फोटो काडूंक मेळटा आनी तो धाडपाकूय मेळटा आपूण खंय गेला जाल्यार आनी विडयो कॉल करूंक मेळटा अश्यो खूब गजाली स्मार्ट फोना खातीर आतां सोंप्यो जाल्ल्यो आसा